जोंथ' दा बैसागु दा बैसागुनि माबायै फैदों नालाय दा जों दा बैसागुखौ मानि जोङो बैसागु जानो होनबा जोङो मास मोननै मोनथामनि सिगांनो जौआबो संना दोनखायो बिनि गेजेराव

बैसागुआव बैसागु जानोबा जोङो जौखौ मानि फास संनानै दोनबाय बैसागो फैबा बिदिनो बिदिनो सोरबाफ्रा हानायफ्रा अमाफोरबो फिनानै दोनबाय ओमफ्राय बिदिनो अमा एरै फिनानै दोनबाय बैसागु जाबाय बैसागु फैबाथाय आरो जोङो समावबो मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो बैसागु जाबाथाय मोसानाय मुसुरनाय जानोसै फांसन जानोसै बिदिनो जौ लोंनाय इरि जानोसै आरो ज'ज' मोसालायनाय मागिलायनाय बेफोरबादि जायो आरो जोंहा बैसागु बोथोर बाथाय फास जोंना हिन्दुफोरना माबा आरोखि बे जोंहा बैसागु फोरबो खुंनायानो जोंहा देरसिन गिबि मानि जोंनि बर'नि माबा आरोखि बिनो बैसागु खुंनायानो देरसिन माबा आरो जोंहा फोरबो दा बेखौनो जोङो मानि बैसागु बोथोरबाथाय बिदिनो मोसायो मुसुरो बे बिराथ माबा जायो आरो गिदिर जायो जायो लोङो गान बाजोरा खाहाय खहाय बयबो गोगोम मानि जों बैसागु फोरबोखौ खुङो आरोखि जोङो बर' माबायाव जोंनि सिरां माबायाव रासिन देरसिन फोरबो खुंनाया जोंहा बैसागुखौनो साबसिन खुंनाय जायो आरो जों दा बोसोरे मानि बिराथ मोजां खुंलाङो आरोखि दा बेखौनो जौ लोंनाय जानायाथ' जोंना अथ'मेथिक जाखायो हिन्दु मानसिफ्रा मानि सोरबाया फेबाय सोरबाया नांलायला बायबायबो सोरबाया बिदिनो खुसि खुसि रंजायै बाजायैनो बोथोर हगार हरो बैसागु फोरबोखौ सोरबाया बिदिनो नखरफ्राव लोंनानै जानानैबो सोरबाया दावरावबो फैयो बेफोरबादि आरखि ने जोंनि बैसागु फोरबो खुंनाय बर'नि बेफोरनि माबाफ्रा आरोखि